आंङो आंनि संनो मोजां मोन्नायखौ फालांगि हिसाबै जेला जेला आंङो माने ओरैनो माबा जेबो मानि ग्रेम माबा पस्ट ग्रेजुएट जाखांनायनि उनाव आङो जेनेबा जेबो खालामथ'यै समाव आङो बे फुड माबा संनो मोजां मोन्नाय खौनो सोंनो मोजां मोन्नायखौनो फालांगि खालामसै होन्नानोय आङो सानदोंमोन आम्फ्राय बेखौ आङो जेला स्टार्ट खालामनो सानो न'जों न'नि मानसिफोरजों लायरायो मान न'नि मानसिफोरा माबा रैखाथि खालामदोंमोन रैखाथि खालामदोंमोन मानि माना खालामदोंमोन जेनेबा मानि बोफोरजों मा मोन्नो जेनेबा सोर सोर बायनांगौ न'आवनो न'आव बयबो सोंनानोय जाखायो बेफोरखौ होनदोंमोन आरो आम्फ्राय जेला बेफोर बायदि होनजानायजों बाबो आङो बे माबा फालांगिखौ आङो स्टार्ट खालामदोंमोन जेला फालांगिखौ बे माबाखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आङो होम्बा अर्डारानो बिराद खम फोयो मोन सानसेयाव अखम्बा मोनसे अर्डार फोयोमोन अखम्बा फोयानोमोन दा होन्नो थांङोबा दा सान्सेयावनो मेल्ला अर्डार फोयो दा मानि वार्ड अब माउ्थजोंनो मानि बे माबा फालांगिया आंना स्प्रेड जालांथारबाय बेफोरबायदियानो मोजां जानान होबाय आरो बेनोसै